नमस्ते दीदी

ठीक हूँ अपना बताइए क्या हो रहा है आपका दुकान कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है वही थोड़ा मासज कराना था कितने कितना पैसा ल इतना ज़्यादा देख रही हूँ इतना थोड़ी लगता है क्या कर रही हो ब्रांड कंपनी का है लोकल नहीं है जी ठीक है तो कब कब आएँ मसाज कराने कब आऊँ वहाँ पर मतलब जहाँ पर आप रहती हो किस तरह रहती हो कितना पैसा

कब आऊँ बताओ नहीं तो पैसा थोड़ा कम होगा या ज्यादा हो जाएगा कितना बस यार शादी में पार्लर करवाना अच्छा सा इसी का वही पैसा है तो नहीं यार

और उसके आगे बताइए क्या हो रहा है

अच्छा ऑयब्रो बना लेती हो चलो ठीक है कब कब आओगी

अच्छा अच्छा पैसा कम हो जाएगा ना पैसा कितना लगेगा बता दीजिए पैसा कितना अच्छा चलो तो कहीं बताइए कितने टाइम से कितना टाइम हो जाएगा दो तीन में हो जाएगा अच्छा चलो ठीक है और बताइए क्या हो रहा है

चलो ठीक है और सब ठीक है ना आऊँ तो बच कर वो बता दो तब आऊँ चलो ठीक है चलो ठीक है नमस्ते ठीक है